मेरी बाइक तक्क खास हुंदी नी ऐ मगर मैं गेआ इक बारी लद्दाख ट्रिप उप्पर लम्मी ट्रिप ही मेरी उत्थै मेरा केह् होई गेआ कि लम्मा टूर उप्पर गेआ मैं ते मेरा मोटरसैकल पैंचर होई गेआ में पैहलां एडवांस रक्खा दा अपने कन्नै पैंचर एडवांस रक्खे दा तेल खत्म होए ते तेल एडवांस रक्खे दा बाकी जेह्के मतलब इन्ना खराब नी हुंदा इक बारी मेरे मोटरसैकल दा चक्का ब्रेकां घटी गेइयां ब्रेकां खत्म होई गेइयां ब्रेक मारो घट्ट लगी लग्गन में ओह् बी आपें ही लाई पेचकस चाबियां हर इक मतलब जेह्की चाबी लगदी बाइक गी अपने कन्नै ओह् किट पूरी चबियें दी सैट अपने कन्नै रखदा ओह् उस दिन मीं सैटिंग कीती न्हाड़ी पूरी बाकी मैं मोटरसैकल आपूं गे करू उड़दा हा सैट पूरा बाकी कोई चक्कर नी ऐ बाकी निक्के मुट्टे टूअर उप्पर जाना होवे तां दकानां बड़ियां होंदियां लेह लद्दाख दकान दकून नी हुंदी ऐ इस्सै गल्ला तेल अपने लेइयै जाना पौंदा पंज दस्स लीटर बाकी होर चीजां बी अपने कन्नै जेहकियां जरूरी ते जियां ग्लब्ज होई गे तेल होई गेआ मोबलैल होई गेआ चाबी पान्ना टयूब होई गेई टयूब होई टयूब मैं इक कन्नै गै होंदी रक्खी ओह् बी मैं टयूब बी कन्नै रक्ख्यिै मतलब कि चलो भाई बंदा पांदा खराब होई जा ते तां इयां खराब होंदा नी ऐ सौक्खा कोई मतलब पैहलां सेट करा दा होवे अगर अगर सेट सुट नी कराए दा होऐ अगर ते फ्ही तूं एड्डा दूर जेकर जाना होवे लेह जां लद्दाख एह् खराब होई नी सकदा अगर होई गेआ ते कोई मकैनिक नी लब्भना मिकी मकेनिक नी लब्भना मिगी ओह् आपूं गै करना पौंदा सारा सिस्टम सेट आपूं गे कीता सारा सिस्टम सेट ते बंदा उत्थुआं उसी नुआढ़ा पूरा जेहकी में कम्म पैहला नी दिक्खेआ किस स्हाबै कन्नै उसी ठीक कीता जंदा कोकी चीज खराब होई जा कियां ठीक कीती जंदी बस हुन कोई इन्ना खास खराबी नेई आंदी ऐ अगर आई बी जा ते बंदा सैट करी लैंदा आपूं होर कोई इन्ना ओह् नी होंदा ऐ स्ट्रेच